खंय म्हाका चडशें भायर हॉटेलान जावं तें धा धाब्ब्यार जावं चडशें नॉन व्हेजूच खावपाक आवडटा नॉन व्हेजाचें चिकन चिकन मटन चिकन बिरयानी मागी चिकन कबाब फ्रायड चिकन चिकन शाकोती चिकन म्हणटा तें म्हाजें चडशें फेवरेट फूड दुसरें म्हणल्यार हॉटेलांचेर आनी धाब्ब्याचेर म्हाका खबर ना पूण तें चडूच अशें बरें लागता तांचो मसालो भाजप सारकें सारकें कुकींग तांचें रांदप तेंचें बेश्ट जाता आनी

दुसरें जें म्हाका आवडटा तें म्हणल्यार तेंची बिरयानी ती कसली आसूं वॅज बिरयानी वा चिकन बिरयानी सारकी बरी घरा कडे अरशीं जाता बरें पूण हॉटेलान जें तेंगेले अशें तेंचे ते मेबी अशे शिकोन म्हळ्यार शेफाचे जे हॉटेल मॅनेजमेंटाचे जे कोर्स बीन करता सारके प्रोपर सारके शेफाचे जे शिक्षण घेता तें खातीर तेंचे अशें जेवण बीन चड बरें लागता आसतलें आनी एक गजाल म्हळ्यार भायर म्हळ्यार तेंगेले तें पानीपुरी आसूं पानीपुरी सारकी आवडीची ती शि पानीपुरी मागीर शोवपुरी मागीर शेवपुरी ते तांचेर आयक पानी पुरी आयकल्यारूच असो तोंडाक सारको उदक सुट्टा सारकें आमटान्याचो तो चटणी आसूं मागीर ती ग्रीन चटणी आसूं तेंची आनी कुरकुरीत आनी सारकी गोड बरी आसता आनी दुसरें म्हळ्यार तेंगेले मिल्क शेक वा आयस्क्रीम फेवरेट म्हळ्यार ब्लूबॅरी ब्लूबॅरी आयस्क्रीम बेस्ट सारकी बरी आसता सारको टॅक्शर आसता तेजो आनी फ्लेवरूय सारको बरो आसता